आमच्या गोंयान खूब थिएटरां आसा फॉर एग्जाम्पल आमच्या वास्कोन आसा झी स्क्वेर मागीर आसा नायन्टीन थटी म्हणून आनीक आसा अमंती म्हणून आनी पण बिचोली आसा इरा टॉकीज आनी फोण्या बी आसा पणजे आसा मडगांव आसा सगळ्या जाग्यांनी आमचे थंयसर खूब थेटर आसा तेतून पळोवपाचेर म्हटल्यार मुवीज बी डिफरंट डिफरंट लागता मुवीस आनी खूब अशें तेंकां एन्टरटेनमेंट येता म्हटल्या लोकांक तेतून कम्फटेबल तेमी फील जाता की सिटा बी तेंची रिक्लायनींग करूंक शकता आनी लायक म्हटल्यार अशे तेंची जागा सुद्दां सारकी क्लीन बी आसता लायक वॉशरूम बी सगळे आनी तांकां अशें लायक जेवण बी सुद्दां बरें गावता टेस्ट बरो आसता आनी कमी प्रायजान सुद्दां आसता मागीर ती लायक तांकां अफोर्ट सुद्दां करपाक बरें दिसता लायक कमी पयशे ना जाल्यार कोणूय घेवपी आनी